मेरे अनुसार एक अच्छा खेल और एक महान खेल में यह अंतर है कि जैसे कि आज की तारीख़ में हम देखा जा सकता है कि हॉकी हमारा एक महान खेल है और क्रिकेट और अन्य खेल जिसे हम अच्छा खेल मानते हैं इस में यह अंतर है कि इन खेलों को हम बहुत महत्व देते हैं जब कि हॉकी जैसे खेल का महत्व ज़्यादा वर्तमान समय में नहीं है बल्कि हमारे हॉकी को राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है परंतु हमारे देश में अन्य खेल की लोकप्रियता ज़्यादा है जैसे कि क्रिकेट फ़ुटबॉल और अन्य खेल यह अंतर यही अंतर लगता है जो कि मुझे अच्छे खेल और एक महान खेल में है